औ आङो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बर' राव खोनासंनो मोनदों आरो रायज्लायनोबो मोनदों बिदिनो बाकसा उदालगुरि तामुलपुर बिदिनो गवालपारा गवालपारानिखौथ' बुजिनोनो नागिरा माबायदि दुधनैफोरनिखौ बिसोरनि बर' रावफोरानो आलादा आरो उदालगुरिफोरनिया जोंनि बायदि जायो आरो इसे रावफोरा बिदिनो धेमाजि लक्षिमपुर बेफोरनिया आरो बाकसाफोरनियाथ' बाकसाफोरनियाथ' बिदिनो बाकसा तामुलपुर बिदि सानजारि थायपबादि आलादा आलादा माने सब जायगानियानो आलदा आलदा आरो बर' रावा ओरै मौसम माबानियाथ' मा होनोमोनलाय दुधनैथिंनियाथ' बुजिनो नागिरा बर'खौनो माबायदि रायलायो बिदिनो उदालगुरिनिखौ बुजियो उदालगुरिनि रावफोरा जोंनि क'क्राझारफोरनि बायदि एखे बिनि तामुलपुरनिया आलादा जायो बाकसाफोरनियाबो इसे आलादा रावफोरा बुजिनो मोनो बिदिनो आलादा आलादा रावफोरा बयनाबो सोब माने बर' जायगा जेराव जेराव बर' गामि जायगा दङ बिसोरनि रावफ्रा आलादा आलादा जोब आलादा आलादा जाजोबो इसेब्लाबो बुजिनाया बुजिमोनो माने सुरफ्रा आलादा जायो आरो बिसोरनिया रावफ्रा बर'नि बिसोरनि बर'नि रावफ्रा बिसोरनि सुरफ्रा जोंनि क'क्राझारनिजों जोंनि जोंनि माबाजों मिलाया आरो बयनिजोंबो गावबा गावनि सुरा आलादा आलादा जाजोबो गावबा गावनि जायगानि सुरफ्रा उदालगुरिनिया आलादा बाकसानिया आलादा तामुलपुरनिया आलादा आरो दुधनैनिया आलादा दुधनैनियाथ' आलादासिनसो बुजिनो नागिरबावा बिसोरनि जायगानिखौ